जय झूलेलाल में मां ड्रॉइंग में काफ़ी कुझु सिखियो बि आहे और क्लासिस बि शुरू कयूं आहिनि ऐं हुन में काफ़ी मां ॿारनि खे सेखारींदी बि आहियां और बार मतिलब कि काफ़ी ड्रॉइंग सिखी सिखी करे पंहिंजी बख़ूबु बढ़िया बढ़िया सिनरियूं ठाहे करे अॻिते सेल बि कंदा आहिनि और हिन में काफ़ी मुंहिंजी बि रुचि सुठी आहे